मैं पिछले ही हफ़्ते डी मार्ट से एक बॉडी वॉश लेकर आई थी जिसका विज्ञापन मैंने देखा था समाचार में की जो बॉडी वॉश है उससे बहुत ज़्यादा अच्छी त्वचा आपकी गोरी सुंदर मुलायम हो जाएगी तो मैं वह डी मार्ट से जाकर लाई और जैसा परिणाम विज्ञापन में मुझे दिखाया था वैसा ही मुझे परिणाम असल में खुद को मिला और दूसरी अच्छी चीज़ मुझे यह लगी जो बॉडी वॉश का जो मूल्य था उससे मुझे थोड़े और कम मूल्य में डी मार्ट से मुझे वह प्राप्त हुई तो मेरे पैसों की भी बचत हुई मेरे पैसे भी कम लगे और मुझे उसका परिणाम बहुत ज़्यादा अच्छा लगा